जि'यां साढ़े घर फंक्शन होंदे हे ते अस निक्के निक्के होंदे हे ते स्कूल जंदे हे ते जि'यां मेरी मम्मी हियां निक्का मुट्टा फंक्शन होना घर कोई सराध होइया सूत्तरा होइया कोई ते प्ही बर्थडे होइया सारी रुट्टी मेरी मम्मी नै बनानी ते इंया निक्के निक्के होंदे चाऽ होंदा हा कि अस रुट्टी बनाचै बाऽ अस स्कूल जंदे हे ते असेंगी टाईम गै निं होंदा हा प्ही पढ़दे पढ़दे इं'या दसमीं पुज्जे दस्सीं दे पेपर दित्ते ते पास होइये इक्क सब्जैक्ट रेही गेआ साढ़ा रेही गेआ ते ओह्दा बाद च जेल्लै एडमिशन नेईं थ्होई ते घरै आह्ले आखन लगे ठीक ऐ हून रुट्टी बनाना सिक्खो मेरी मम्मी नै रुट्टी बनानी ते में उंदे कन्नै हैल्प करांदे रौह्ना हैल्प करांदे रौह्ना ते इं'या इं'या बनांदे बी रौह्ना रुट्टी बनांदे रौह्ना ते इक्क बारी केह् होआ कि साढ़े घर फंक्शन होआ बर्थ डे दा मेरी मम्मी लगी आक्खना के

रुट्टी बनाना आई जां नेईं आई में आक्खेआ की ठीक ऐ में बनान्नी आं विश्वास निं ऐ पर चलो बनाई दिक्खनी आं कि शैल बनाई सकनीं जां नेईं बनाई सकनीं ऐ बनाई में जि'यां दाल अम्बल राजमां होइये खमीरे होइये चौल होइये ओह्बी बनाए ते जि'यां हून साढ़े बनाए ढोडे बी बनाई सकनीं ऐ ते बनाई में रुट्टी ते बर्थ डे होआ ते आई गे जियां मासियां मामियां बूआं भैनां सारे आई गे आइयै ते उ'नें रुट्टी जेल्लै खाद्धी ते ओह् लगे आक्खना ऐहें बड़ी सोआद रुट्टी बनाई दी ऐ कुन्नै बनाई दी ऐ बड़ी तारीफ लगे करना में सनाया कि में बनाई दी ऐ कि साढ़े घर असें ते पैह्ली बार खाद्धी नेहीं रुट्टी बड़ी शैल रुट्टी बनाई दी ऐ ते प्ही मेरी मासी दे घर फंक्शन होआ मासी नै आक्खेआ कि रुट्टी तू गै बनानी ऐ ते में गेई उंदे घर ते बनाई रुट्टी रिश्तेदार जेह्ड़े आए दे आक्खन लगे बड़ी शैल रुट्टी बनाई दी ऐ ते उ'नें बी बड़ी तारीफ कीती ते मेरी बूआ दे घर फंक्शन होआ ते ओह् लगी आक्खना कि साढ़े घर बी रुट्टी तू गै बनानी में उं'दे घर बी रुट्टी बनाई उ'नें बी बड़ी तारीफ कीती बड़ी शैल रुट्टी बनाई प्ही' जि'यां मतलब मेरी मेरी मामी दे घर गसैंतन लग्गेआ होना ते अस ना साग ढोडा बी बनाई लैने होन्ने आं गसैंतन च ते मेरी मामी लगी आक्खना कि तू गै ढोडे बी बनाने ते साग बी बनाना सारी रुट्टी तू गै बनानी ते में बनाई ते बड़े लोक आए दे हे ते बड़ी पसंद कीती रुट्टी ते आक्खन कि किन्नी शैल रुट्टी बनाई ऐ ते इं'या इं'या अस शैल गै मतलब अपने अस इं''या अपने घर चलो अपने घर सारा कम्म करी लैने ते थोह्ड़े रुट्टी बनाई लैने होन्ने कि बड़ी शैल इं'या इं'या कुदै बड़े बड़े दूर तगर तारीफां लगियां दियां होना सारे सारे लगऽ आक्खना ते म्हल्लें आह्लें बी कुसै दे घर फंक्शन होना ते ते आक्खना उ'नें कि इस कुड़ी नै बड़ी शैल रुट्टी बनाई ते हून एह्बी असें सद्दी लैना कि कदें आखदे मिट्ठे चौल बनाई दे कदें आखदे ढोडे बनाई दे कदें आकदे साग बनाई दे शैल ते प्ही उनें आखना रुट्टी बनाई दित्ती शैल ते इस गल्ला की जि'नें जि'नें मेरी बनी दी रुट्टी खाद्धी ते उ'नें सारें गै तारीफ' कीती की रुट्टी बड़ी शैल बनी दी ते ओह्दे कन्नै कि विश्वास कि मिगी बी इक्क विश्वास होइया कि नेईं में बी रुट्टी शैल गै बनाई दी ते सारे लोग तारीफ करा दे ते शैल गै बनाई दी ते शैल गै लग्गी जादै लोकें तारीफ केह्दी कीती की ढोडे बनाए दे साग बनाए दे खमीरे खमीरे ओह्बी बनान्ने होन्ने ते उंदी ते जादा तारीफ कीती लोकें कि अजकल ओह् लोक जादा बनाई निं सकदे ढोडे खास करियै लोक जादा बनाई निं सकदे ओह्दी ते बड़ी तारीफ कीती लोकें ते साग दी बी बड़ी तारीफ कीती ते साग सरीढ़ी दा साग होइया स'रेआं दा साग होइया ते ओह् बनाइयै बड़ी तारीफ कीती लोकें ते ओह् ते असें भी शैल बनाइयै खलाया सब किश खमीरे बना कोई तिमरू बनाइयै बना कोई ब्यून बनाइयै बना कोई ओह्बी बड़े शैल होंदे ओह्दी बी बड़ी तारीफ कीती लोकें अपने दाल चौल अम्बल मिट्ठे चौल बनाई लै कोई जि'यां कोई खीर बनाई लै अज्जकल चले दे देहीं आह्ले चौल बी बनाई लै कोई कढ़ी बनाई लै कोई कि सब किश शैल शैल बनाई लै कि जाच चलो मम्मी नै बी तारीफ कीती घरें आह्लें बी तारीफ कीती चलो पढ़ाई छुड़ी सब्जैक्ट रेही गेआ ते घरें आह्लें कोला कम्म सिक्खी लेआ ते मेरी सारें लोकें रुट्टी खाद्धी ते तारीफ कीती ते असेंगी बी विश्वास होइया की नेईं अस बी इक्क कामजाब कम्म नेईं कामजाब होई सकने कि में ना कोई अग्गें बी कम्म करना होऐ ते अस बी कामजाब होई सकनें आं